नमस्ते तुसें सारें गी ते मेरा नांऽ सुषमा देवी ऐ ते में रियासी दी रौह्ने आह्ली आं साढ़े एरिया च जेह्का तां खासकर क्लाईमेट इन्ना जादा होआ निं ऐ पर होई बी जंदा ऐ केईं बारी केईं बार केह् होंदा कि फसल घट्ट होंदी जि'यां कि इस बार साढ़े कि अनारदाना होंदा हा अग्गें बड़ा जादा इस बार ओह् नेईं ऐ साढ़े जेह्के कसान न ते ओह् ओह् कि'यां करियै इसदे कन्नै मतलब कि लड़दे हैन

ते अगर नेईं होऐ स्टोर ते भी लेइयै खाना पौंदा ऐ कुदै दुकानें परा केईं तां लेईं लैंदे बेचारे जिंदी होंदी नौकरी जां किश करा दा होंदा ऐ ते केइयें आक्खें नेईं लैना होंदा ऐ की के ओह् इन्ने जादा मीर निं होंदे न भी ओह् किश होऐ ते उ'ऐ खाइयै करना पौंदा गुजारा ते इसदी करियै जेह्का तां क्लाईमेट चेंज़ जेह्का तां बुरी चीज़ ऐ ते साढ़े जेह्के तां किसान इसदे कन्नै बड़े सारे जेह्के तां तबाह होई जंदे न मता मता धन्यबाद तुंदा